असां पंहिंजे भारत खे ॾेखारण लाइ तरह तरह जूं तरह तरह जूं जॻह वञी करे तस्वीरूं खीचे करे ॾेखारणु चाहींदा आहियूं की असांजा ॿार असांजे ज़रिए ऐं दिल्लीअ खे ॾिसन ऐं तासिक स्थल ॾिसणु खपनि उन्हनि खे जीअं लाल क़िलो थियो बिरला मंदरु थियो कुतुब मीनार थियो दिल्ली गेट थियो नई सड़क चांदनी चौक सदर इहे जॻहाइयूं जिते असां जो ख़ासि शयूं मिलंदियूं आहिनि असां ॿारनि खे ॾेखारनि था चाहियूं कि दिल्लीअ में अहिड़ी शयूं आहिनि जिते सब कुझु मिलंदो आहे हिते चावड़ी बाज़ारि चांदनी चौक लाल क़िलो बिरला मंदरु इंडिया गेट ऐं कुतुब मीनार ऐं मेहरोलीअ जो म्यूज़ियम लाल क़िले जो म्यूज़ियम डॉल्स म्यूज़ियम इहे सभु इतिहासिक तस्वीरूं ॾेखारे करे ॿारनि खे सम्झाईंदा आहियूं की दिल्ली कंहिं बि ॻाल्हि सां घटि कोन्हे ऐं दिल्ली ॾाढो वधियलु आहे ॿाहिरा मुल्क़ सभु चवंदा आहिनि असांजा मुल्क़ ॾाढा सुठा आहिनि पर असांजो भारत बि ॾाढो सुठे नमूने हलंदो आहे ऐं सुठे नमूने असांजी शयूं ते निकतल आहिनि अॼुकल्ह जॻह जॻह ते फुआरा वग़ैरह लॻाए करे दिल्लीअ खे एॾो सुठो ठा्योहि अथनि जी टू जे पोइ त मोदीअ ॾाढो घणो ऐं कमु कयो आहे ऐं भारत खे एॾो सुंदरु ऐं साफ़ सुथिरो कयो वियो आहे की ॿार बि चवनि था कि हिते फॉरेन कंट्री अची वई आहे विदेश जी कंट्री अची वई आहे हिन करे असांजो भारत ज़िंदाबाद